हींअर अञा मां फ्लिपकाट था बजाज जी पावर बैंक घुराई हुई उहा जाम सुठी निकिती आहे उहो मुंहिंजो फ़ोन पंज दफ़ा चार्ज करे वठंदी आहे हिक ई चार्ज मां घटि समय लॻाईंदी आहे चार्ज थियण में ऐं चङी देरि हलंदी आहे मूंखे जाम वणी आहे प्रोडक्ट मां तव्हांखे रिक्वेस्ट थो कयां की हीउ प्रोडक्ट वठो जाम सुठी प्रोडक्ट आहे हिन में टे आउटपुट ईंदा आहिनि ॿ टाइप ए ऐं हिकु टाइप सी जो पोट ईंदो आहे हिन में ॾह हज़ार एम ए एच जी बैट्री हुन हूंदी आहे ऐं कहिड़े बि फ़ोन में सपोट कंदो आहे चाहे तव्हांजो आइ फ़ोन होए एंड्रॉइड हुजे के पोइ लैपटॉप हुजे हीउ चार्ज आराम खां करे वठंदी आहे